भारतमे हमरासभके बहुत पाबनि तिहार होइत अछि जाहिमे दुर्गापूजा छठि दीपावली दीपावलीसभ होइत अछि एहिमे हमसभ बहुत नीक जकाँ पाबनि तिहारकेँ मनबैत छी जाहिमे दुर्गापूजामे हमसभ खूब नीक जकाँ पूजा पाठ करैत छी आओर आरती करैत छी घूमैत फिरैत छी खूब नीक खाइ पियैवला चीज वस्तु भेटैत अछि मेला घूमैत छी खूब नीक जकाँ घूमि फिरि कऽ भगवानके दर्शन करैत छी आओर फेर घर जाइत छी आओर हमरासभके पाबनि होइत अछि दीपावली जाहिमे बहुत नीक पूजा पाठ घरेपर भगवानके मूर्ति लऽ कऽ कीन खरीद कऽ आनि कऽ मनाबैत छी आओर भगवानके पूजा पाठ भोग इत्यादिसभ लगबैत छी आओर भगवतीके पूजा पाठ करैत छी दीप दीबारीसभ बनबैत छी सौँसे सजबैत छी सजा कऽ फेरसँ हुनका पूजा पाठ करैत छी रङ्गोली सेहो बनबैत छी रङ्गोली भगवानकेँ बहुत प्रिय अछि हमरासभके बनबैयोमे बहुत नीक लगैत अछि आओर हमरासभके एकटा आओर पाबनि अछि छठि जाहिमे बहुत नीक लगैत अछि हमसभ छठिओ बहुत बहुत धूम धामसँ मनबैत छी ओहिमे बहुत रास फल फूलसभ भगवानकेँ चढ़ैत अछि बहुत नीक नीक चीज चीजसभ भेटैत अछि ओहिमे पाबनिमे देखबाक लेल आओर ई पोखरी कात पोखरी कातमे घाट बना कऽ करैत छी सभ मिलि कऽ खूब नीक जकाँ सजबैत छी आओर पाबनि करैत छी